असांजे महाराष्ट्र में आर्ट ऐं क्राफ्ट जी ॾाढी वैल्यू आहे जीअं त कपिड़े मां थेली सिबणु पने मां थेली सिबणु पने मां बॉक्स ठाहिणु उहे बॉक्स नास्ते जा आइटम्स विझण जे कमु ईंदा आहिनि या शॉपिंग बैग्स ठाहियूं वेंदियूं आहिनि पननि मां घणो ई आर्ट ऐं क्राफ्ट करे सघिबो आहे जंहिं मां असांजे देश जी एकॉनमी बि वधंदी आहे हुननि खे विकिणण सां टर्न ओवर थींदो आहे पने मां पंखो ठाहींदा आहिनि हुन मां इलैक्ट्रिकसिटी बचंदी आहे जीअं त असां पने जो पंखो यूज़ कंदासी त इलैक्ट्रिक सिटीअ जी बचति थींदी उनखे वरी ईअं करण सां देश जी एकॉनमी बि वधंदी आहे ऐं उन सां असांजे शहर में तरकी ऐं वाधारो थींदो आहे इएं आर्ट जूं शयूं ठाहे माण्हू विकिणींदा आहिनि उन्हनि सां उन्हनि खे बि रोज़गारु मिलंदो आहे ईअं करण सां असांजे देश में ॾाढी तरकी ऐं वाधारो बि थींदो आहे